आमके पेड़ लगबैके हइ तऽ गड्ढा कोरय लेल कोदारिसँ कोदारि सँ कोरि दै छियै तऽ कोरि कऽ ओ पौधा लगबै के हइ लगा कऽ तऽ फेन ओहिमे मट्टी उट्टी दए कऽ ओकरा अच्छासँ सरिया कऽ सरिया कऽ तब ओ पानि देली पानि दऽ कऽ तब ओ पेड़केँ अच्छासँ अथि कर देली थोप देली थोपि कऽ तब ओकरा पानि रोज पटेली पानि पटा कऽ तब खुरपीसँ अच्छासँ कमे कमा कऽ तब फूलके पेड़ रहल फूलके पेड़ खुरपीसँ रोपली खुरपीसँ रोपि कऽ तब ओकरा अच्छा सँ थोपि कऽ सभपर रोजके रोज पानि देली तब फेर खुरपीसँ कमा कऽ तब ओकरा अच्छासँ पौधाकेँ अथि केली आ निम्बूके पेड़ जे लगबै छियै तऽ निम्बूके पेड़मे फेर खुरपीसँ कोरिआ अरके फेन कोरिया कऽ तऽ ओकरा पौधा लगेली पौधा लगा कऽ तब अच्छासँ माटि उटि दऽ कऽ अच्छासँ ओ पौधाकेँ झाँपि झाँपि कऽ रोजके रोज ओकरा पानि उनि डालि कऽ तब पौधाके अच्छासँ बनबैके हइ बना कऽ तब ओ अच्छा फल उल देलक तऽ पूरे पलिवारके आदमी कहलक जे कोरिआ अरके कोरिया अरके तब पानि देली पानि दऽ कऽ तब ओकरा अच्छासँ ओ पेड़ लागि गेल तऽ लए कऽ तऽ ऊपर सँ स्प्रे कऽ कऽ तब ओ मक्खी उक्खी रहल तऽ ओ स्प्रेमे मरि गेल तऽ अथि ओहिमे फल उलके अथि देलक बतिया देलक तऽ फलके फेरसँ ओकरा स्प्रे करयके पड़ै हइ मशीनसँ मशीनसँ स्प्रे कऽ कऽ तब ओकरा अपन देखभाल केली जे कोइ बच्चासभ ओकरा पौधाकेँ काटै अरके नहि हइ बच्चासभ एगो रहल जे पौधा उखाड़ि कऽ फेँक देलक तऽ फेन ओकरा हमरा खुरपी कोदारिसँ रोपैके पड़ि गेल फेर कीन कऽ आनि कऽ तब ओकरा लगयली लगा कऽ तब पानि उनि देली पानि दऽ कऽ तब अच्छासँ पौधा लागि जाइ हइ मिला तऽ रोजके रोज ओकरा खुरपीसँ कमा कऽ तब ओ चक्कू उक्कूसँ पत्ता वत्ता बढ़ल रहल तऽ चक्कूसँ काटि कऽ हटा देली जे अच्छासँ ओहिमे सँ फल उल निकलतै